हेल्ल' मादै बै मा होनोमोनलाय सकनि केन्टिनखौ केन्टिननिया बेयावहाय दा ना मैया जादोंमोन आरो ना ओमफ्राय माने गोथाव मोनजायासै आं बारा मा मा होनानै सङो बिराद माथो उदैफोरानो गाज्रि जाला जोबदों गथ'फोराबो जाबोनानै मानानै फुरा बुस्थुफ्रा एसे स्फायसि एसे मारैबा जादों आरोना मारै मारै बानायसोदों

अब्लाबो मैयानिया एसे मारैबा जाद्रायदोंमोन एसे माने फैनानै टयलेटआवनो थांस्लाब लायनो हायाखै आरो ना बेबायदि जाथारदों माने ओ अ अ

अ अब्लाबो इसे

औ आरो मोनसे खोथा बे माबानि चावमिनफोरनि कुवालिटि माबाजों माने दामजोंबो मिलायनाय मोनासै आं नोंसोरनि दखाननिखौ इसे माने होनाया दामजों मिलायनाय मोनाखै आरो ना होनाय बुस्थुफोरखौ बाराद्राय जादों नामा दामा अ माने आङो दाख्लै जाबोनानै माने इसे माबा मोननायखाय इसे बुंहरदोंमोन आरो ना गाज्रि दामोनसै ओ दे दे